हैल्लो हां जी में ज्योति बोला दी अच्छा अच्छा तरीक तक कड़हानी तिल्लें दी कड़हाई करानी ही अच्छा अच्छा रेट पूरी शर्ट ते बाज़ू गले गी एह् जेह्की करनी होग ते तुसें रपेऽ साड्ढे तिन्न सौ देई ओड़ेओ इन्ना साड्ढे तिन्न सौ ते घेरा बी कराना चलो साड्ढे चार सौ लाई लैएओ ठीक ऐ ठीक ऐ चार सौ ठीक ऐ ठीक ऐ